हम बैँकके बारेमे किछु किछु बतै सकै छिए जेनाकि बैँक गेलिए निकासी करै ले हमरा पइसाके बहुत जरूरत छै ओतए गेलिए तऽ बहुत लम्बा भीड़ लागल छै बहुत लम्बा भीड़ लागल छै हमहूँ गेलिए एक तऽ रौदासे घरसे गेलिए घरसे गेलिए बैँक गेलिए तऽ बहुत भीड़ छै ओहि भीड़मे अथी भीड़मे निकासी परची लेलिए निकासीके परची लेलिए आओर ओकरा भरलिए ओकरा भरिके लाइनमे लागलिए लाइनमे लागलिए तऽ बहुत सारा लाइन छै बहुत दीदी बहुते दीदीसभ छै भीड़ छै बैँकमे तऽ निकासी बारी बारीसे देतै लाइन लागल छै सीरिअल वाइज निकासी देतै आओर तब हमहूँ लाइन लागलिए कोइ जमा माँगै छै कोइ निकासी माँगै छै सभकेँ सभ देखै छै कि पहिले निकासी देबौ कोइ कहि रहल छै पहिले जमा हेतै पइसा तब ने निकासी हेतै पइसा जमे नहि हेतै तऽ निकासी कतएसे हेतै तऽ तब ओहि लाइनमे लागल छिए लागल छिए बारह बाजि गेलै आओर एक तऽ पन्खा छै पन्खा लेकिन चलै ओतना नहि छै चलै छै बढ़िएँ धीरे धीरे घुमै छै आओर कि दीदीसे लाइनमे भीड़ जे छै ओहि भीड़से गरमीसे सभके मोन व्याकुल रहै छै कि नहि पानिके बेबस्था छै नहि किछुके बेबस्था छै गरमीसे बहुत लोक बैँकोमे बेहोश भै सकै छै बैँकमे बहुत लोक बेहोश भै सकै छै तब पन्खा हाथवला पन्खा लैके आओर लोकके हौँकै छै तभी एतेक एकर चारि बजे तक लोक लाइनमे खड़ा रहै छै तकर बाद कखनो कहि दै छै लिन्क नहि छै लिन्क भागि गेलै आब लिन्क अएतै तऽ तावत किछु देर बैठऽ किछु देर लिन्कके चलिते एक घण्टा दुइ घण्टा बैठल रहै छिए साइडमे फेर लिन्क आबै छै तऽ सभ दीदी सभ भीड़ भै जाइ छै कि आब लिन्क अएलै पहिले हमर काम करि दिअऽ हमरा बहुत जरूरी छै कोइ कहै छै पहिले हमर करि दिअऽ हमर बहुत जरूरी छै ओहिना करिते करिते भरिदिन लागि जाइ छै बैँकोमे बैँकमे लागि जाइ छै आब लिन्क अएलै तऽ सभकेँ बारी बारीसे फेर फेर चारि गो पाँच गो लोकके निकासी करबै छै जमा लै छै तहन फर लिन्क भागि जाइ छै लिन्क भागि जाइ छै तऽ फेर किछु देर तक बैठल रहै छिए आब बैठल रहै छिए तऽ आब लिन्क अएलै तब फेर निकासी हुए लागै छै एहिना करिते करिते टाइमो ओभर भै जाइ छै पाँचे बजे तक बैँक रहै छै खुलल लेकिन बैँकोमे बहुते भीड़ भै जाइ छै दीदी सभके लिए